औ हेलौ औ खालामो ओमफ्राय अ' फटसुट खालामनांगौ नामा खेबनांगौ औ आरो दामाथ' आं बिदि हाबायाव फट' खेबनायखौ बिदिनो पास हाजार सइ हाजार लायो औ हागोन हानाया खाथिफ्रावनो मोजां दङ ओरैजाय हाग्रामा ब्रिद्ज बिजोंबो मोजां जायो लामायाव ओमफ्राय ओरै बङाइयावबो पार्काव बङाइनि पार्क बिफोरावबो मोजां जायो रिसर्टफोरावबो ओमफ्राय नोंसोर जायगा मोजां नुनाय दङबा लिलांजागोन

ओमफ्राय माब्लासो खेबगोन कइ थारिकसेयाव टुवेन्टिएइदाव अक्ट'बरनि टुवेन्टिएइदने अक्ट'बरनि टुवेन्टिएइद नामा औ गामियासो मामोनथाय मा गामि दिस्ट्रिक्टा मायाव गोलैयो ओम ए ओम ओम

औ आं खेबोना बिदिनो सोरनिबा हाबा हाबानि फट'सुट बिदिनो बार्टदेनि खेबो आङो औ सोलाबो बिदिनो फट' खेबग्रा नालाय सोर लेंहरो बेयावनो थाङो खेबहैयो फट'खौलाय बयबो मोजां जायोआनो होनो आंनि खेबनायखौलाय औ बिदिअ'बो लायो ओम लानांगौबा लानोसै औ ओम दे जे औ औ जेब्ला फट'सुट खालामो अब्ला खबर हरफिनबानो जाबाय औ औ ओम ओम औ दे